ड्राइंग ॿारनि लाइ वॾनि लाइ ॿिनिनि लाइ फ़ाइदेमंदि आहे ॿारनि जो ध्यानु भटकाइण लाइ ड्राइंग करे ॿार ख़ुशि थी वेंदा आहिनि ऐं ॿार पंहिंजो पंहिंजो कार्टून ठाहे करे उहो कार्टून ॾिसी करे ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि ऐं ॿारनि जी मूड ठही पवंदी आहे ऐं वॾनि लाइ अ ड्राइंग ॾाढी सुठी आहे जॾहिं मां वॾनि जी मूड ठीकु न हुजे तॾहिं ड्राइंग करे उहो पंहिंजो मूड चेंज कर सघंदा आहिनि ऐं ड्राइंग में स्टिल लाइफ़ अ मेमोरी ड्राइंग ऐं ॿियूं जाम ड्राइंग ईंदियूं आहिनि इन करे ड्राइंग असांखे अनुशासन डिसीप्लिन बि सेखारे थी ऐं पाण में मिली करे कम करण सिखारे थी